उज्जैन जिले में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में दो तीन योजनाएँ चल रही है जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गाँव के बेटी योजना प्रतिभा किरण योजना जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किये जाती हैं स्वास्थ्य के छेत्र में जो कि सम्पूर्ण भारत में योजना चल रही है जिसके तहत पाँच लाख तक का इनाम पाँच लाख तक का इलाज़ मुफ़्त में कराया जाता है जो कि आयुष्मान भारत योजना है वो महिला सशक्तिकरण लाडली महिला योजना जिस जिसके तहत महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना को बनाया गया हैं जो कि अभी फिलहाल लागू हुई है और महिला गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में मनरेगा दो हज़ार पाँच जिस के दिन जिसके तहत सौ दिन का रोज़गार दिया जाता है रोज़गार भत्ता दिया जाता है